हैलो जय झूलेलाल भईया साईं हा साईं ॿुधायो हा साईं साईं मूंखे ईअं तो चमेलीअ जो ग़ुल खपनि ऐं उनजा सठि मालाऊं मालाऊं ठाहे करे ऐं बुकल करे ठाहे करे साईं ईअं न चिंता उनजी असांखे ॾेयणा आहिनि जी जी जी जी जी जी जी जी जी हा वैलकम लाइ खपनि साईं ऐं असांखे हुते रूम आहिनि सज सॼाइणा बि आहिनि थोरो हा ऐं बिल्कुल ग़ुल गुलाब जो ग़ुल हुजनि गुलाब जा ग़ुल जो अथव उहो कार वार उनखे डेकोरेट कनि कार खे सॼाइणो आहे गैंन गेंदे जा मिली वञनि साईं हा हा ठीकु आहे साईं उअ उअ उअ असांजे अ साईं घणे पवंदा घणे घणे घणे किलो आहिनि जी जी साईं संतनि जे सदिके अञा थोरो घटि कयो न ॾिसो न साईं मूंखे हाणे ॾिसो न घणे ॿ बुके में घणा था लॻनि ऐं तव्हांजी मालाउन में घणा था लॻनि हा बुका वटि असां हा हा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा हा ॿ किलो ॿ अढ़ाई किलो लॻभॻि कार में लॻी वेंदव हा हा लॻभॻि हाणे कमरे त ॾिसो था भाई ॾह बाई ॿारहं जो कमरो आहे उनमें घणा था लॻनि हा हा हा साईं कम ईअं करिणो आहे कम ईअं करिणो आहे साईं जन ख़ुशि थी वञनि जी जी जी जी असांखे बिल्कुलु साईं एड़ो बढ़िया कम करे ॾियो असांखे न ईअं असांखे खपे ॾही तारीख़ चेटी चंड्र वारे ॾींहुं हा हा साईं असांखे शाम जो खपे ॾह ॾह मालाऊं ॾह ॾह खनि मालाऊं हुजनि ऐं ॾह खनि बुके हा हा हा हा हा हा हा हा जी जी जी जी ठीकु आहे न साईं ख़र्चे जी त ख़र्चे जी कोई दिक़त न आहे साईं जन ख़ुशि थी वञनि असां न इनखो वठी ॿियो कोई वॾी ॻाल्हि कोन्हे

एड एड्रेस रमी साईं झूलेलाल मंदिर जे नई बस्ती कटनी

साईं इन सां गॾु इन इन इन इन सां गॾु ॾिसो कुझु टैंट वैंट विझी करे बढ़िया थोरो सो हा ऐं गुलाब जूं पर पंख पंख पंखुड़ी मिली वेंदी पंखुड़ियूं हा ज जा या घटि में घटि ॿ ॿ अढ़ाई किलो ॿ अढ़ाई किलो हुजनि ठीकु आहे साईं जी जी जी जी जी जी जय झूलेलाल